हॅलो आं

आं सांग आस्ता

हय हय कांय ना आतां सद्याक भुरग्यांचोच अभ्यास घेता घरा कडेन

आनी तशें करता पूण तशें हाड वक करना आनी तुजो कसो आसा तो कितवेक आं सॅवँताक ताका खंय घातला तुवें टुशनाक बी हां घराच कडेन हांवें चिंतलां आतां फोण्या घालतलें टुटऱ्योसाक ताका टुशनाक हय सिक्स सॅवँथ एथ नायंथ तँथ म्हणजे हीं मात्शीं वर्सां इंपॉटण न्हय गोवा बोड बी कितें तें आतां फोण्या घा चड करून घालतलें ताका पळोवया

आनी संडेची इसता सकाळचें धा ते एक पर्यन घेता बरें निसर फीज पळय फीज दोन हजार मॅत्साक आनी एक हजार सायंस सो टोटल तीन हजार जाता ना ना म्हयन्याचे म्हयन्या म्हयन्याचे न्हय तीन म्हयन्याचे असो कोर्स तो मागीर तुका जाय जाल्यार आनी तीन म्हयन्याचो घेवप हय ब्लायंड भुरग्यांगूच खातीर तो हय हय तो सॅवँताक न्हय मागीर तुकाय बरें पडटलें मात्शें मॅथ्स आनी सायंस मात्शें डिफिकल्ट पडटा न्हय शिकूंक

बरें तर बरें